पहिलेके लोक रहलैया तऽ खेलैत रहलै कबड्डी कबड्डी अप ढिल्लो बक ढिल्लो तऽ ओ सभ अच्छा रहलैया आब तऽ लोक गेम खेलैत छै लूडो खेलैत छै कैरम बोर्ड खेलैत छै इएह सभ खेल खेलैत छै नया नया लोक सभ पहिलेके पुराना आदमी सभ बकढिल्लो खेलैत रहलैया कबड्डी कबड्डी खेलैत रहलैया सभ खेल खेलैत रहलैया तऽ अच्छा रहलैया अबके लइका सभ खाली गेम खेलैत छै लूडो खेलैत छै कैरम बोर्ड खेलैत छै इएह सभ खेलैत छै पहिलेके लोक सभ पुराना आदमी सभ जे रहलैया हम सभ अयली तऽ खेलैत रहली बकढिल्लो बकढिल्लो